हैल्लो तुस दर्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी चा बोल्ला दे ओ में थोआड़ी कंपनी चा इक कार बुक कराई दी ही कुतै जाने आस्तै ते एह् तुसें कनेही कार भेजी दी ऐ नां नोहाड़ी सीटां शैल न ते मतलब के नोहाड़ी सीटां जेह्कियां उं'दे उप्पर छड़ा गंद मंद धूड़ ते इ'यां फट्टी दी गेदियां सीटां न ते होर होर ते होर जेह्के नोहाड़ा होर्न ऐ ओह् बी स्हेई तरीके ने नीं बज्जा दा ऐ ते हून तुस गै सनाओ के अगर थोआड़ी इन्नी गै गंदी कारां होगियां ते जेह्का पैसेंजर होगा ओह् कि'यां मतलब कि स्हेई तरीके ने उत्थै कारै उप्पर बौह्गा मेरी ते बिंद मर्जी नीं करा दी कि उ'ऊं इस कारै च बौआं मतलब कि इन्नी गंदी छड़ी इ'यां मुश्कदार गड्डी ऐ नां एह्दे च सफाई कीती दी नां किश होर जिस जगह् पर में जाना हा उत्थै उ'ऊं स्हेई टैमे दी पुज्जी नीं सकी कि की जेह्की थोआड़ी कंपनी दी गड्डी ही एह् बिच रस्ते दे पैंचर होई ते जेह्का थोआड़ा ड्रैवर हा ओह् बी ओह् बी मतलब की इ'यां दुखी होई गेआ कि दिक्खो कनेही गड्डी ऐ ओह् ते होर उ'ऊं उस्सी किश किश आक्खा नीं कि तूं मिगी टैमे दा पजाया नीं इसलेई उ'ऊं तुसेंई इ'यै आक्खना चांह्नियां कि जेह्की थोआड़ी कंपनी दी कार ऐ तुस इं'दी शैल तरीके ने मतलब कि बड़े शैल तरीके ने सर्विस कराओ जेह्दी वजह ने दिक्खो पैसेंजर बी खुश होई जाना ते तुसें बी किन्ना फायदा होना कि साढ़ी कंपनी दा कम्म इन्ना चला दा कि की लोकें जेह्के लोक होने उ'नें थोआड़ी थोआड़ी कारां जेह्कियां कंपनी दि'यां कारां जेह्कियां उ'नें बार बार बुक कराना होए थोआड़ा इन्ना कम्म चलना होर दिक्खी लाओ तुस बी खुश थोआड़ा पैसेंजर बी खुश ते अस इ'यै चांह्न्नी कि जेह्की तुस अपनी गड्डी दी सफाई नीं करदे उस्सी बी पुरे शैल टैमे उप्पर नोहाड़ी सफाई करो होर जेह्के पैसेंजर न उ'नें मतलब कि स्हेई टैमे दा इ'यां ट्रीट करो जेह्दी वजह ने कि ओह् बी अपने टैमे दे अपनी जगह उप्पर पुज्जी सकन होर थोआड़ा बी कम्म बड़ा स्हेई गै तरीके ने चलदा र'वै ते बस फ्ही